ہاں ہیلو سر آپ کے یہاں کیا کیا اویلیبل ہے پاؤ بھاجی میں کون کون سی کیا ہے مطلب اچھا تو اسپیشل پاؤ بھاجی وغیرہ کتنے کی ہے کیا ہے

مطلب اور اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے جیسے مزے دار لگ رہا ہے

اچھا تو بھائی پاؤ بھاجی میرے لیے چار تیار کر دو لیکن اس میں نا پیاز ہے اور اپنے بولنا چاہیے یہ جو گرم مسالے رہتے ہیں یہ بہت ہی کم رکھنا اسپائسی وغیرہ نہ تو یہ کب تک آرڈر مل جائے گا مجھ کو اوہ لم سم آپ کو معلوم ہے نا میں پیمنٹ تو ٹھیک ہے آپ جلد از جلد پہنچا دو کافی بھوک بہت تیز لگی ہے بہت زوروں کی لگی ہے اوکے تھینک یو شکریہ تھوڑا اور جلدی کرو کیوں کہ آپ کی پاؤ بھاجی بہت مزے دار رہتی ہے وہ اب آرڈر کر دیا ہوں نا تو اب رہا نہیں جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چلو